जैसे मुर्गा जिलाए जानवर जिलाए हैं घर पर हम तो उन्हें खिलाते हैं टाइम टाइम से खिलाते पिलाते हैं और साफ़ सफ़ाई करते हैं उन्हें हरी घास काटकर लाते हैं और बालते हैं कोल बालकर खिलाते हैं उन्हें टाइम टाइम से अच्छे से देखभाल करते हैं नहलाते हैं सुबह शाम दोपहर उन्हें अच्छे से देखभाल करते हैं खिलाते हैं अच्छा से और उनका एक रूम बना हुआ है बना बना हुआ है जैसे उसमें रहते हैं तो वह धूप न लगे छाँव में रहें ऐसे बना है और जैसे बकरी मुर्गा उन्हें टाइम टाइम से चारा देने हैं छोटे से खरीदते हैं जानवर तो उन्हें पालते पालते जब बड़े होते हैं तो उन्हें बेच देते हैं ऐसे ऐसे करके बिज ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हैं फिर छोटा सा खरीदते हैं तो फिर उन्हें पालते हैं खिलाते पिलाते हैं तो फिर उन्हें बेचते हैं फिर उसके बाद बेचकर उन्हीं से ऐसे ऐसे बढ़ता है वह ऐसे ऐसे हम आगे बढ़े हैं और सभी ऐसे बकरी बच्चे जैसे बकरी के छोटे छोटे जानवर बच्चे हो हैं उन्हें लाकर सेल खिलाते पिलाते हैं हरी घास काटकर खेतों में सिलाते हैं उन्हें उबालते हैं उबालकर कोल कोल बनाकर उन्हें सानी डालते हैं सानते हैं और पानी पिलाते हैं उसके बाद उन्हें नहलाते हैं गोबर हटाते हैं साफ़ सुथरा करते हैं सफ़ाई करते हैं और उसके बाद जब वह बड़े हो जाते हैं तो बेच देते हैं फिर छोटा सा खरीदते हैं और उन्हें भी अच्छे से पालते पालते जब वह बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें भी बेचते हैं उन्हें को हर एक बीमारी के लिए सुई लगवाते हैं दवा पिलवा पिलाते हैं और ताकि उन्हें कोई बीमारी न हो